औ फंबाइ बुंलाय माबाफोर उम औ औ औ जागोन औ औ उम नोंथाङा सिगांनिफ्राय खालामफेरखायाखै होनदों नामा

ओह दे होनबालाय फंबाय खोनासंदो बिदिब्ला नोंथाङा बे एप्सआव थांदो ना थांनानैहाय बेयावहाय रिटार्ननि मोनसे बे नों जे जाय जे बुस्थुखौ बिहरदोंमोन बे बुस्थुआव थुनानैहाय मोनसे रिटार्न होननाय लिरनाय दंखायो बे रिटार्नआव रिटार्न लिरनायावहाय नोङो थुदो बेयावनो नोङो दिटेल्स ओंखारखागोन गासिबो नोंनि होनायफोरखौहाय नों बबे बेबेनिफ्राय अफिसनिफ्राय नाम्बारफोरखौ मोजां होजोबदो बिनिफ्राय रिटार्न खालामफिनदो आरो ना रिटार्न ओमफ्राय नों बेबायदिनो नोङो बे जेनाखि नों बुस्थुखौ बिहरदोंमोन बे बुस्थुखौहाय नोङो बिनि रिसिपफोरखौ जेनबा बोखाला बायनो नाङा जेनबा मोजाङै दोन कभारफरखौहाय अब्लासो नो नोंनि बे मुवाया एक्सेप्त एक्सेप्त जागोन आरोखि ना ओ फंबाय जिनिसखौहाय सुनोबो नाङा मोजाङै औ दा बिदिथ' फै फैनाय नङा जेनबा फुरा चेन्ज जागोन आरो मुवाया बिदिनो जेसेबां नोङो एसेबां नों बेनो बेथ' फैनायथ' नङा गुबुन फैगोन जेनबा नों जेसेबां बाजेदनि बिहरदों बे बाजेदआवनो कवालिटिया फैगोन आरो दे दे फंबाय दे औ दे दे